السلام علیکم جی میں آپ کی گیس ایجنسی کا رجسٹرڈ کسٹمر ہوں میں نے حال ہی میں ایک نیا مکان لیا ہے اور اس میں منتقل ہوا ہوں اور مجھے اپنے گیس سلینڈر کی ترسیل کا پتہ تبدیل کروانا ہے جی میری کسٹمر آئی ڈی ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو اور میرا پرانا پتا تھا چھ چار آٹھ گلی درزیان ترکمان گیٹ لیکن اب میرا نیا پتہ ہے چھ چار پانچ آٹھ عیدگاہ روڈ صدر بازار دلہی چھ میں چاہتا ہوں کہ یہ پتا فوری طور پر تبدیل کرا دیا جائے کیونکہ مجھے چند دنوں میں سلنڈر کی سخت ضرورت پڑ سکتی ہے براہ کرم اس درخواست کو ترجیح دی جائے تاکہ ترسیل کے کام میں کوئی رکاوٹ نہ آئے اور مجھے کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے جی اگر کسی دستاویز کی ضرورت ہو تو براہ کرم بتا دیں میں فوراً فراہم کر دوں گا شکریہ